प्रश्न अछि बिहारक संस्कृति पर बाहरी संस्कृतिक कोन तरहक प्रभाव पड़ल अछि नकारात्मक या सकारात्मक बिहारक सांकृति पर बाहरी सांस्कृतिक निश्चित रुपसँ प्रभाव कहियै या दुष्प्रभाव पड़ल अछि एतुका बहुत रास संस्कृति जे छलै समेटल ओ सभ किछु विस्मृत भऽ रहल छै विलुप्त भऽ रहल छै आओर बाहर वाला जे छै सेहो हावी भऽ रहल छै चाहे ओ विदेशी होइ चाहे बिहारसँ बाहरकेँ होइ या विदेशी होइ दुनू अङ्ग्रेजी जे वातावरण छै पाश्चात्य सभ्यताकेँ प्रभाव सेहो पुर्ण रुपसँ एकरा प्रभावित कऽ देलकै या आओर आइ काल्हि देखियौ जे यदि सती साध्वी जे छै सती साध्वीकेँ जे छलनि हँ जे अपन संस्कृति छलैया सत्यवान सावित्रीकेँ आइ केओ बुझैया केओ नहि बुझि रहल अछि बाहरी जे छलैया संस्कृति जे पाश्चात्यमे जे ओ सभटा एहिठाम प्रभावित भऽ गेलैया पतिकेँ जे छै देवताकेँ रूपमे मानल जाइत छलैया आइ जे छै पतिकेँ स्थिति छनि से आइ सभक सामनेमे अछि ई कहनाइ एकरा स्पष्ट करु तैं ई बहुत रास प्रभावित भऽ गेलैया पिताके अपन पुर्वजके जे छलनि हँ से हुनकर वार्षिकोत्सव मनायल जाइत छलैया आब मैरेज डे मनाएल जाइत छै आब जे छै से बहुत तरहकेँ हमरा जे आस्तिकता छै ताहिपरमे दुष्प्रभावित भऽ गेलैया नास्तिकताकेँ बेसी भऽ गेलै हँ चलन तै लऽ कऽ ई निश्चित रूपसँ बाहरी सांस्कृतिक दुष्प्रभाव पड़ल अछि ई नकारात्मक प्रभाव अछि